की कही पहिलुका समय जे रहै से तऽ बहुत नीक रहै सभ सभक मेलजोल सभके सभसँ जे छै से गप सप कोनो तरहकेंँ जे छै से मतभेद वला कोनो बाते नहि रहै ओहोमे एकटा हमर जे मित्र रहै मित्र की परम मित्र कहिऔ हुनका बहुत बढ़िऑं कोनो भी रहै सुख रहै दुःख रहै घरमे कोनो माङ्गलिक कार्य हुए कोनो पिताजीकेँ देहान्त माताजीकेँ दादाकेँ दादीकेँ कोनो भी अवसर पर ओ मित्र सभ चीजसँ मदद कयलनि आर्थिक शारीरिक कोनो चीजसँ एहन नहि चाही जे मदद नहि केलक ओ आइ अपन काज धन्धा छोड़िकऽ आबिकऽ सभटा काज भोज भात भेलए ई भेलए पुरा मैनेजमेन्ट किआ तऽ हम तऽ रहिऐ बीजी तऽ हम हमरा जगह पर सभटा काज वएह हमर परम मित्र कएलनि लेकिन किछु जे छै से अकस्मात् आकस्मिक घटना भय गेलै जाहिसँ ओ मित्रकेँ हमर देहान्त भऽ गेलै आब जे चलि गेलखिन हुनकर एनाइ तऽ मुश्किल छै ई तऽ विधिकेँ विधान छियै जिनकर जन्म भेलै हुनकर मृत्यु हेबे करतै ओ चलि गेलखिन ओ एखन तक जे छै से आब हुनका हम कतबो कोशिश करबै कि आब ओहन हमरा मित्र भय जाएत ओ असम्भव अछि चुँकि हमर उमरो जे छै से आब चालीस बयालीसकेँ लमसमे जाइए तऽ कोनो समस्ये नहि छै आब केँ हमरा मित्र बनेतै ओ लेकिन हमर परम मित्र रहै आब नया जेनरेशनके धिया पुताके पोता पोतीके सभकेऽ इएह गप कहलहुँ कि अहाँ सभ जे छै से मिलजुलि कऽ रहु पुरनका वातावरणकेँ बनाउ जे ओहि समयमे रहै लेकिन सभके देखैत सभ भए गेल हँ मतलबी सभ अपनामे रहैए हमर सभकेँ जे ओ समय रहै ओ आब कहाँ सभ केओ उम्हर रहैए केओ उम्हर रहैए सभ अपन सभ अपने आप से मतलब राखैए लेकिन तत्काल ओकर वावजुदो बुझेलहुँ जे अहाँ सभ जे छै सभ गोटा मिल कऽ रहु सामाजिक स्तर पर बना कऽ रहु मेलमिलाप कए कऽ रहु लेकिन आइ काल्हि तऽ भाई बहिनमे तऽक्षपटबे नहि करै छै तऽ मित्रमे कतऽ पटतै भाए भाएकेँ देखऽ नहि चाहै छै एतऽ जे छै से बाप बेटाक नहि देखऽ लए चाहै छै एतऽ मित्रतामे कतेक मानि कऽ चलु हेतै बुझिते छियै लेकिन की कही ओ मित्रक लेल आब जे पश्चाताप होइए सोचै छी जे की समय रहै की आबि गेलै एहिसँ बेसी की कहब